ہم اپنی زندگی میں اپنے گھر سے اسی کلو میٹر کی دوری پر ایک اسکول جائے گئے وہاں پر ہمارا رہنا سہنا سارے دوستوں کے ساتھ تھا اور سب لوگ جب ساتھ میں بیٹھتے تو بڑا اچھا لگتا سب دوست آپس میں بیٹھتے وہاں کا سب سے دل خوش منظر جو تھا وہ جو اسکول کے چاروں بغل میں ایک چھوٹی سی تلیا تھی اس پہ جب ہم بیٹھتے تھے تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے کے بعد پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب بیٹھتے ہیں تو بڑا اچھا سکون سا لگتا تھا کہ ہم کہیں گھومنے آئے ہیں زیادہ تر بیٹھنا وہیں پر ہوتا تھا ہم لوگوں کا اور سارے دوست وہاں سے آنے کے بعد ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے تھے رات کا بھی کھانا ساتھ میں زیادہ تر کا وہاں کا اہم قصہ یہ تھا کہ ہم لوگ رات میں کھانا جو کھاتے تھے بارہ ایک دو بجے کے بعد کھاتے تھے اور ہمیشہ کا معمول تھا کہ سب لوگ ساتھ میں کھائیں